मुझे तो लगता है हमारे क्षेत्र में जो कला जो सेल्फ हे वह हमारे राज्य के लिए एक सांस्कृतिक पहचान है जैसे कि मेरे मतलब हम केवल हमारे गाँव के बारे में नही बोल रहे है मैं सारे जो हमारे भारत में जो जो सारे गाँव है जिस जिस राज्य से जो गाँव हे वह उनका सभी का कुछ न कुछ अलग है मतलब कुछ न कुछ उनका पहनने का तरीका उनका बोलने का तरीका और उनका जो चित्र है उनका जो कला है वह सब बहुत कुछ सब कुछ अलग है अगर हम उन सारे गाँव के जो कुछ कुछ कला कुछ कुछ शिल्प है उन सबको मतलब उन्नत करेंगे और सबको बताऍंगे तो हमारा जो देश है वह बहुत उन्नत होगा क्यूँकि यह सारे चीज़ बाहर नई मिलती यह सब चीज़ हमारे भारत में ही मिलती है जैसे एक हो गया हमारे जो क्षेत्र में जो चित्र होती है वह राजाओं की होती है मतलब जो बहुत पारम्परिक होती है राजा रानियों की मंदिर किला यह सब सारी चीज़ें होती है इसलिए मुझे लगता है सारे राज्यों के जो गाँव है उनकी जो क्षेत्र में जो गाँव की जो कला होती है जो शिल्प होती है उन सबको मतलब प्रोत्साहन करना चाहिए कि यह करो इससे यह अच्छा है हमारा पारम्परिक हमारा सांस्कृतिक हमारे गाँव हमारा कला हमारे क्षेत्र भी यहाँ से आपको आपकी वजह से यह सब गर्व करेगा कि तुमने यह बनाया है ऐसे बोलना चाहिए बच्चों को लेकिन आजकल के जो पिता माता है वह तो नहीं बताते हैं लेकिन मैं मेरे बच्चों को बताती हूँ कि यह सब करो इससे तुम्हारा सांस्क्रुतिक परम्परा हम तुम तुम्हारे गाँव के लिए खड़े रह सकते हो यह एक बड़ी बात है जो जो अपने बच्चों को यह बोलते हे